अखन जे हम मीट भात मँगेने छलहुँ होटलसँ से बहुत महंगा पड़ैत रहऽ एहिमे जे डिस्काउंट नहि करबै तऽ फेरो हम से एहिठामसँ नहि लेब समान तहन तऽ हम दोसर ठामसँ मँगा लेब आ हमसभ जे मँगबै छी मीट भात या चावल जे किछु तऽ डिस्काउंट नहि करबै तऽ हमसभ दोसर ठाम जाहिठाम सुविधा पड़त तऽ ओहिठामसँ मँगा लेब हमरोसभ सुविधा जतय पड़त ततय न मँगायब